हांव एक हावज वायफ आशिल्ल्यान घरान बाकींची कामां करून म्हाका जो वेळ मेळटा तो वेळ बरे बरे प्रमाणान उपयोग करपाक लागून आमच्या दारा मुखार जो जागो आसा तातूंत भाजी रोवपाक लागून म्हाका पयली सद्याक भाजी रोवपाक आवडटा ताका लागून हांव कितें करता की जो वेळ मेळटा त्या वेळा भितर थोडो थोडो वस्तू जश्यो भाजयेची बियां घेवन आज हांव खंयची रोयतलें तो जागो तयार करतां उपरांत मागीर तेजे निवळसान करता आनी मागीर त्यो बियो रोवन मागीर भाजी तयार करपाक लागून व ती किल्लून येता ते किल्लून येयल्या उपरांत कितें जाता आमी उदक घालता तेजी काळजी घेता आनी अशे तरेन ते वाडटा न्ही आनी ते दारा मुखार आमी स्वता जावन रोयता पळय ते आमी आमी जे रोयतात आमचे हाताचें फळ खावपाक ती भाजी सुद्दां खावपाक आमकां बरें दिसता आनी दारा मुखार जाता ते पळयल्यारूय आमकां खूब बरें दिसता न्ही सो ताका लागून भाजी रोयल्यान किदें जाता एक आमकां जे आमी स्वता जावन रोयता तेन्ना आमकां एक खुशालकाय मेळटा तशेंच आमकां आमी स्वता भाजी रोयली जाल्यार आमकां पयशे मोडून भायर बाजारान वचून हाडपाची गरज पडना हो एक ताजो फायदो आसा आनी जेन्ना आमी रोवन खाता भाजी ताजी आमकां सगळे जे भाजीचे जे फायदे आसा ते आमचे भलायकेक बऱ्याक पडटा कित्याक बाजारांतल्यान जेन्ना आमी हाडटा ते आमी एक तरी पयशे दिवन हाडूंक जाय आनी दुसरे ते सगळे कॅमिकल घालून तयार केल्ले उरता जे आमचे भलायकेक बरें उरना वा आमची भलायकी पेड्यार जाता सो ताका लागून चड बरे आमी ज्यो वस्तू आमचे जागो आसा सपोज एक जमीन आसा थोडो सुद्दा घरा मुखार जाल्यार ते आमी अशी भाजी फळां रोवन पिकले उपरांत खावूंक आमकां बरें भलायकेकूय बरें न्ही आनी तशेंच म्हणटा आमी खाता आमची आनी जेन्ना आमी ताजी भाजी रोवन खातात तेन्ना आमच्या भुरग्यांचेय हेल्थ बरें उरतले आनी जशे हांव एक आवय जाल्ल्यान हांव जे भाजी रोवपाक लागून जो प्रयत्न करतां या तो वेळ घालता ते म्हजी भुरगीं बी पळयतात न्ही तर तांकां पसून बरें एक प्रशिक्षण मेळटा आनी तांकां फुडें वसून ती पसून ते करूंक शकता कित्याक जेन्ना एक आवय कितें करता घरान ती पळयतात तेन्ना तांकांय बी इच्छा आसा जाल्यार फुडें वचून ती पसून ते करूंक शकतात सो ताका लागून हो एक फायदो आसा आनी तशेंच फळाचे म्हटलें जाल्यार आयज जायती भाशेची फळां जायत लोक पुरसांत रोयतात आनी जेन्ना ती वा ती रोयले उपरांत ती वाडटा आनी ताजे फळ आमकां मेळटा आनी ती एकदम खूब रुचीची आसता आनी ती खाल्यार आमकां आंगा घडसानूय मेळटा